ہمارے علاقے میں بجلی عام طور پر روزانہ اٹھارہ سے بیس گھنٹےج آتی ہے لیکن جیسے ہی گرمیوں کا موسم سروع ہوتا ہے بجلی کی کٹوتی لوڈ لوڈنگ بڑھ جاتی ہے اکثر دوپہر اور رات کے سمے بجلی چلی جاتی ہے جب سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے گھر میں بجرگ بچے اور مریض بہت پریشان ہوتے ہیں پنکھے اور کولر بند ہونے سے گرمی برداست کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے بجلی سے چلنے والی موٹر بند ہونے سے پانی کی سپلائی بھی رک جاتی ہے جس سے نہانے پینے اور کھانا پکانے جیسے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے موبائل اور لیپ ٹاپ چارج نہیں ہو پاتے جس سے چھاتروں کی آن لائن پڑھائی اور دفتر کا کام بھی پربھاوت ہوتا ہے سردیوں میں بھی اگر بجلی نہ ہو تو ہیٹر نہیں چلتے جس سے ٹھنڈ بہت لگتی ہے گیجر نہیں چلا تو نہانے میں مشکل آتی ہے اور کپڑے بھی سوفتے پڑھائی کرنے والے بچوں کو رات میں لائٹ کی کمی کی وجہ سے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے ہم نے ان حالت میں نپٹنے کے لیے انواٹر اور سولر پینل لگوائے ہیں لیکن ہر کسی کے لیے ایک ممکن نہیں ہوتا ہے